अगर हम गाड़ी में बाइक की बात करें तो बाइक का बाइक आ जाने से आज आजकल के युग में टाइम का बहुत बचत हो गया है लोग कहीं अगर जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ तो जो पहले होता था कि अगर जाने कहीं जाना है तो बहुत दिन का समय ले लेता था पूरा दिन और फिर वो वापस नहीं आ पाता था फिर वो कल होकर के आता था जिससे उसको टाइम का बहुत लॉस होता था बहुत बर्बादी होता था और उसको बहुत से काम का भी नुकसान होता था जो कम समय पर नहीं कर पाते थे लेकिन आजकल बाइक आ जाने से जो काम होता था दो दिन में वो आज बाइक से हो जाता है दो घंटे में बस जाना है और वो फिर कुछ काम अगर वहाँ है तो फिर बाइक से करके जल्दी से वापस फिर अपने घर आ के फिर दूसरे काम में लोग लग जाते हैं जो पहले ऐसा नहीं होता था आराम बाइक चलाने का अनुभव तो आजकल बाइक चलाते हैं तो दुर्घटना भी बहुत ज्यादा होता है दुर्घटना होने का कारण है असावधानी या तो खुद असावधान रहते हैं या तो सामने से जो गाड़ी वाला आता है वो भी असावधान होता है और ये दुर्घटना हो जाता है खुद सावधान रहे तो ये दुर्घटना बहुत न के बराबर होता है ये सब चीज किस्मत ठीक रहता है तो बोलते हैं न जब किस्मत खराब है ऊंट पर बैठे बैठा रहेगा तो कुत्ता काट लेगा वैसा ही होता है ज़िंदगी में अगर बाइक चलाते हैं आप खुद सही है पर अगर सामने वाला अगर उसका बैलेंसिंग गड़बड़ाया तो आपको ले मारेगा तो ये सब चीज ज़िंदगी का एक अनुभव मिलता है बाइक चलाते हैं जो हम कितने लोग भी सही से गाड़ी क्यों ना चलाएँ कितना भी सावधान क्यों ना रहे पर सामने वाला आदमी भी सही होना चाहिए नहीं तो हम कितने भी सावधानी से गाड़ी चलाएँ सामने वाला उड़ा सकता है ये सब चीज एक बाइक गाड़ी चलाने का बाइक चलाने का अनुभव हमको हम लोगों को मिलता है और टाइम का भी कहीं पर जाना है काम करना है जल्दी से चले जाते हैं और काम करके फिर वापस चले आते हैं

बाइक आ जाने से बाइक आ जाने से ये होता है कि जे अगर